सभिनी खां अनोखी सामग्री जो आॼु तईं मां इस्तेमाल कई आहे हू मां चईंदमि कढी पत्तो आहे छोकी कढी पत्तो अहिड़ो अहिड़ी शइ आहे जेकी हर कहिड़ी भाॼीअ में पोहनि में सांभर में कढीअ में सभिनी में थो पई सघे ऐं हुन जा फ़ाइदा बि ओतिरा बि आहिनि हू कोलेस्ट्रोल करण में फ़ाइदेमंद आहे वार वार हेर लॉस वारनि जो झरण रोकंदो आहे ऐं वेट लॉस अ वज़न अगरि तव्हांखे घटि करिणो अथव त हुनमें बि इस्तेमालु ईंदो आहे ॾाढा अ स्किन लाइ बि ॾाढो सुठो हूंदो आहे ॾाढा वधीक फ़ाइदा इन हुन शइ जा ऐं ए ऐं जॾहिं बि तव्हां हुनखे विझंदो त हुन जो अलॻि ई अलॻि ई स्वादु उभरी ईंदो आहे खाइण में बि ॾाढो टेस्टी लॻंदो आहे ख़ुशबू लाइ बि हूअ इस्तेमाल थींदो आहे हर कहिड़ी शइ में